हां मेरे कोल इक ना मतलब अच्छा जेह्का जिसी आखदे कि एक्सपीरियंस ऐ जेह्का ओह् मेरा मिकी थ्होआ मेरे बैग कोला क्यूंकि जेल्लै मैं दसमीं पढ़दी ही ते मैं इक बैग लैता हा ठीक ऐ ते ओह् बैग मेरे कोल अज्जै धोड़ी ऐ हून अ'ऊं पंदरमीं पढ़न लगी पेईं ऐं ते अज्ज धोड़ी मेरे कोल ओ बैग पेदा ओह्दे कोला मी केह् सिक्ख थ्होई कि अगर बंदा कुसै चीज कन्नै मतलब अच्छै तरीके कन्नै र'वै उस्सी प्यार करै ते मतलब ओ अग्गुआं असें प्यार दिंदा ते अग्गुआं असें ओह्दी मतलब अच्छा जेह्का होंदा ओ थ्होंदा हून दिक्खो मैं बैग रक्खे दा में पंज सत्त साल इस्सी रक्खेआ ते एह् त्रुट्टेया नेईं मैं इस्सी शैल धोंदी ही साफ करदी ही निरमा पाइयै शैल ते एह् अज्ज दिन धोड़ी निं खराब होएआ अगर में इ'यै चीज करदी ही कि में इस्सी जेह्का धोंदी वी निं ही इस्सी छंडी ओड़दी ही गंदा करी ओड़दी ही ते मी कदें लाइफ विच एह् चीज पता निं ही चलदी ही कि मतलब अस कुसै ई अगर इन्ना प्यार देचै ते असें ओह्दे कोला दूना थ्होई सकदा